मुझे सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा पसंद है वो मछलियाँ वो सामान्य रूप से जो हमारे यहाँ पे नदियों में तालाबों में जो मछलियाँ पलती है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो मछलियाँ और जो लोग जो सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते है वो डॉग फिश मछली है उसको हम डॉग फिश मछली के नाम से जानते है वो सभी लोगों के ज़्यादातर लोग हैं उनको खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छी रहती है और स्वादिष्ट भी बनती है इसलिए वो काफ़ी लोग हैं जो उसको सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं